नमस्ते हाँ पूजा हो जाएगी हाँ हाँ हाँ हवन का लकड़ी लेना पड़ेगा अच्छत लेना पड़ेगा जौ लेना पड़ेगा तिल लेना पड़ेगा पान का पत्ता लगेगा केला का पात लगेगा समझे और सारा उसके बाद फल भी लगेगा समझे और जा सारा चीज इसी तरह से और उसके बाद भगवान के लिए भगवान के लिए जो होता हे पात लेना पड़ेगा और देवी देवताओं के लिए यही सब समान मंगाना हे उसके बाद आचमन मंगा लीजिएगा फिर हमसे बात करिएगा

आप कहीं से भी ले सकते हें आपके पास और कोई समान होगा उसके बाद आप समान नही माँगा भी सकते हें कुछ होता हे जैसे चावला घर में रहता हे तो के बाद तो आप उससे भी हो सकता हे या कोई चीज जैसे केला का पत्ता आप के बाग मे बाग मिल जाएगा खेती होती हे तो भी मिल जाएगा आपको मार्केट से नही लाना पड़ेगा समझे आर जैसे ये आम का पल्लव हुआ जैसे हुआ हर पौ पर पौधे मिलते हें आम के पौधे भी मिल जाएंगे वो तो मार्केट से नही लाना पड़ेगा जैसे आपको फल लाना पड़ेगा मार्केट में कुछ फल हो गया आपका कुछ तो मार्केट से लाना पड़ेगा जिस दिन आप सारा समान लाइएगा जो हवन का लकड़ी होता जैसे वो वाला आम होगा उसके बाद अंगूर मिल जाएगा आपका संतरा सेब मिलता हे मार्केट में वही ले लीजिएगा अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अच्छा रहेगा समझे न तुम

हाँ तो इसी मन्थ में किसी सोम या मंगल को कर लीजिए या शुक्रवार को जिस दिन सब दिन अच्छा रहता है समझे जो आपका जो बरा है जैसे कोई भी गरा होगा शनि गरा हुआ शनिवार के दिन करिएगा मंगल गरा हुआ तो मंगलवार के दिन करिएगा

मेरे जैसा हाँ मंगल भी या सोम का भी हो सकता हे न रहता हे उसका सोम का हो जाएगा और जैसे मंगल गरा रहता हे तो मंगल को होता हे समझे सोमवार कोई गरा नही है लेकिन इसलिए उसका के लिये सोमवार रहता हे